हैलो हां जी ओह् आक्खा दे हे ओह् असें रक्खनी रिंग सेरामनी रक्खनी ते हून रक्खनी ते इ'न्नी तौला तौला केह् करना फ्ही असें हून सनाओ इंगेजमैंट हैं में दिक्खी लैओ दिक्खना ते पौना हून आक्खा दे कुड़ी ओह् जागत आह्ले आक्खा दे ते केह् करना हून कराने गै पौनी हल्दी बी ऐ ते ओह् बी मैंह्दी बी करानी जगराता बी कराना फ्ही अगले रिंग सेरामनी पैह्ले होई जानी एह् चलो एह् इक कम्म बाद च होना ते बाकी ते चलो शैल ऐ सारा ओह् घर गल्ल एह् ओह् इ'यां ऐ हून आक्खा दे तौले तौले करानी ते ब्याह् कराना साल्लै बाद हां सनाओ फ्ही तुस सनाओ कैल्लू फ्ही शुरू करना एंगेज एह् अरेंजमैंट सारा दे दे फ्ही दिक्खो हां इ'यां टाइम निकली जाना ते फ्ही सलाह् बी नेईं तुस सोची लैओ थोह्ड़ा हून तुसें गै करना सारा किश ते एह् होई जंदा कि जां ते मिकी सनाई शोड़ो तुसें केह् केह् लाना ते केह् केह् करना ते फ्ही अ'ऊं गल्लबात अग्गें कैटरिंग कूटरिंग इ'यां उ'यां अग्गें पिच्छें करी लैएओ ना गल्ल तुस सनाओ कु को कोह्के कशा करानी कैटरिंग ते कोह्का होटल कराना ते नुठी नुठी बनाई शुड़दी तुसें अच्छा दित्ती दी ते हून दिक्खो हां फ्ही हून होटल सनाओ फ्ही होटल कोह्का करना शैल नेहा करना बड़ा फ्ही ओह् बी शैल फ्ही दिखदे सारे ते कन्ने घर एह् जेह्कड़ा उप्पर होटल ऐ ओह् शैल ऐ थुआढ़े लेई ठीक ऐ चलो दिक्खने आं फ्ही कैटरिंग कूटरिंग दा हून दिक्खना मेरा दोस्त ऐ ते ओह् शैल करदा कन्नै पैसे बी घट्ट लैगा ठीक ऐ चलो चंगा